دہلی کا جغرافیہ اور ماحول نہ صرف اس کی تہذیب تحزیر بلکہ اس کی ترقی پر بھی گہرا اثر ڈال چکا ہے ماضی میں بھی اور آج کے جدید دور میں بھی آئیے اس منظم طریقے سے سمجھتے ہیں دہلی یا منا دریا کہ کنارے واقع جو قدیم زمانے سے انسانی بستیوں کے لیے اہم رہا ہے

یہی وجہ ہے کہ دہلی صدیوں سے بادشاہوں سلطنتوں اور حکومتوں کا دارالحکومت رہا ہے جیسے مغل سلطنت سلطنت دہلی اور اب بھارت کی موجودہ حکومت